فوٹوگرافی میرا ایک بہت پرانا شوق ہے مجھے مجھے فوٹوگرافی میں بہت زیادہ دلچسپی ہے میں عمدہ تصاویر کا بہت شوقین ہوں اب میں اس کو پیشہ کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کیوں مجھے اس میں دلچسپی بھی ہے مجھے قدرت کے نظام کی منظر کشی اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے میں اس کے لیے کبھی دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کر لیتا ہوں اور جب کبھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں تو اپنے ساتھ عمدہ کوالٹی کا کیمرہ ساتھ لے کر جاتا ہوں اور اگر کبھی کیمرہ نہیں مل سکا تو میرے پاس بہت ہی قیمتی موبائل ہے جس سے تصویر بہت پیاری اور خوبصورت آتی ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس شوق کو جاری رکھنے کے لیے میری کیا تحریک ہے تو جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میری فوٹوگرافی کے شوق کی ایک تحریک ہے اس سلسلے میں اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ فوٹوگرافی کا ایک کورس بھی کر لوں میں فوٹوگرافی کا ایک عمدہ کورس کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک بہترین فوٹوگرافر بننے کے اپنے خواب کو پورا کر سکوں کیوںکہ اس میں مجھے دلچسپی بھی ہے تو اب میری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنے خواب کو پورا کروں اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں اور جو مشہور فوٹوگرافر ہیں اس سے سیکھتا بھی ہوں میں اپنے خواب کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں ہاں شادی کی فوٹوگرافی بھی ایک اچھا قدم ہے لوگ شادیوں میں اچھے فوٹوگرافر کو تلاش کرتے ہیں اور اس وقت اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے